मध्य प्रदेश में कृषि प्रमुख फसलें फसल पेटन कृषि क्षेत्र संस्था मध्य प्रदेश कृषि बहुत प्रकार की हैं मध्य प्रदेश में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि है मध्य प्रदेश की राज्य की सत्तर प्रतिशत आबादी कृषि से सम्बंध क्षेत्रों में राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान तेइस दशमलव छतीस प्रतिशत रहा है जो कि हमारे बजट को दर्शाता है मध्य प्रदेश में कृषि आदि को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है मध्य प्रदेश में वनस्पति ऑइल का भी अच्छा व्यवसाय है यहाँ पर कई प्रकार की सेवा हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को भी काम मिलता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है कृषि जो किसान द्वारा खेती के लिए